उहे बि गॾु असां सां झुलूस में तंहिंखां ॿियो ऐं असां सां गॾु छेॼ हणी करे शामिल थींदा आहिनि असां इन ॾींहं ते लाल साईअ जो अखो पाए उन्हनि खे बि गॾु गॾु कराए इहो मौको ॾेई करे गॾु शेवा कराईंदा आहियूं ऐं असां उन्हनि खे सां गॾु टीज त्योहार ॾाढा ख़ुशि ख़ुशीअ सां मल्हाईंदा आहियूं असां उन्हनि जे त्योहार नवरात्री ऐं गणपतिअ में बि मर्यटन सां गॾु कन मर्यटन सां गॾु जाम ख़ुशि थी करे उन्हनि सां गॾु शामिल थी करे कंदा रांदि सभु नवरात्रा ऐं गणपति त्योहार मल्हाईंदा आहियूं इन ॾींहं ते असांखे सभु त्योहारनि में मज़ो ॾाढो ईंदो आहे असांजे लाल साईअ ते बि उहे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि इन ॾींहं ते असां जे घर में बि लाल साईअ जी तायरी ज़रूरु रधिजंदी आहे इन चेटीचंड जे ॾींहं ते असांजे टुकर टुकर ते जब थोरे थोरे गिटी गिटीअ में लाल साईअ जा त्योहारनि त्योहार जो मज़ो ईंदो आहे ऐं गॾु गॾु असांखे आनंद बि ईंदो आहे इन ॾींहं ते असांखे ॾाढी म ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे साईं लाल असांजो बेड़ा कंदो पार शल सभिनीन खे कंदो मालामाल लाल साईं जेको चवंदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा बेड़ा पार लाल साईं चओ ऐं सदा ई ख़ुशि रहो भॻिवानु सभिनीनि खे ईअं अहिड़ी सुमत ॾिए जो सभु लाल साईअ जी धुन ते ऐं चेटीचंड ते नवरात्री ऐं हर हिकु गणपतिअ जो त्योहारु ख़ुशीअ सां मल्हाईंदा रहूं ऐं हर त्योहार जो असां आनंद वठंदा रहूं